पंज डिसैम्बर ॿ हज़ार उणिवीह छह सप्टैंबर ॿ हज़ार वीह सत्रहं जनवरी ॿ हज़ार छवीह उणिवीह मई ॿ हज़ार टेवीह सतावीह नवम्बर ॿ हज़ार उणिटीह